जित्थै जिस ग्रांऽ च में रौह्न्नी आं उत्थै बिजली दी बड़ी जैदा प्राब्लम ऐ ते उत्थै बिजली पैह्लें ऐ ऐ ही निं ही हून उत्थै बिजली लग्गी ऐ ते ओह् बिजली बड़ी जैदा कट्ट होंदी ऐ कोई कुतै बरखा होई दी जां कुतै बद्दल घुड़कदा जां बड़ा जैदा तफान चलदा ऐ ते ओह्दे बजह कन्नै बी बिजली कट्टी ओड़दे न ते बड़ी सारी मुश्कल दा सामना करना पौंदा ऐ असें बिजलियै दे बगैर ते बिजली आह्लें ऐसा निं करना चाहिदा ऐ ते जेल्लै कुदै तुफान चलदा तां ओह् बिजली कटी ओड़दे न असें गी पढ़ने च प्राब्लम औंदी ऐ जां रुट्टी बनाने च प्राब्लम औंदी ऐ जां कुतै भट्ठें पानी गर्म चाहिदा होंदा ऐ ते ओह्दे आस्तै बी असें ई मुश्कल औंदी ऐ स्याले दे दिनें जेल्लै कुतै गर्म पानी चाहिदा होंदा ऐ तां बिजली होऐ तां अस गर्म करने आं पर बिजली नेईं होऐ तां कुत्थूं गर्म करना ऐ ओह्दे आस्तै बड़ी सारी मुश्कल दा सामना करना पौंदा असें ते भी होर बी बड़ियां सारियां होंदियां न जां कुतै जैनरेटर होऐ ते ओह्बी उत्थै नेईं ऐ ते ओह्बी निं होंदा उत्थै ते भी असें रुट्टी कियां पकानी बिजलियै बगैरा ते कुतै पानी चाहिदा होंदा जां पढ़ना होंदा चाहिदा पढ़ने आस्तै बी बिजली नेईं होऐ तां कियां पढ़ना ऐ तां ओह्दे आस्तै बी असें बड़ा सारा बिजली जरूर चाहिदी होंदी ऐ ते एह् असें बड़ी स बिजलियै दे बगैर असें बड़ी सारी मुश्कलें दा सामना करना पौंदा ऐ ते ओह्दे आस्तै बिजली जरूर चाहिदी ऐ